आज कल तो सब मुर्ग़ा मछली मटन बकरा सुअर सब लेकर आते हैं काटकर बेचते हैं कई लोग तो खाते भी हैं जो कि उन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उन जानवरों में भी जान होती हैं और हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है क्योंकि कई बीमारी जानवरों में बीमारियाँ बहुत सी होती है इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए और हमारे इधर एक चाचा है वे तो वे लोग भी खाते हमारे बगहल में ही एक चाचा है ससुराल में वे लोग तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बनाकर खाते रहते हैं कभी मछली लाते हैं कभी चिकन लाते हैं मतलब मुर्ग़ा लाते हैं कभी बकरा लाते हैं कभी वे एक तो एक सुअर भी खाते हैं उनके वजह से उनके घर में सब लोग को मतलब पेट की प्रॉब्लम कभी कुछ बहुत सारे दाने निकल जाते हैं हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए और अवेयरनेस फैलाना चाहिए ये सब खाने से हमे कुछ मिलता नहीं है तो हमारी पूजा पाठ भी भंग हो जाती है वे लोग पूजा भी नहीं कर पाते हैं आसपास के लोग हैं जो कई लोग बहुत सारे लोग खाते हैं आधे से ज़्यादा पब्लिक तो हमारे ये मांसहारी खाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए जो कि इन जानवरों को आज कल तो जो मुसलमान लोग होते हैं वे गाय को भी काटकर खाते हैं गाय हमारी माता होती है गौव माता को हम पूजते हैं हमारे में वे लोग हैं उन्हें काटकर खा जाते हैं उन्हें बेचते हैं काटकर